एते दिन तऽ हमसब बूर्बक छलहुॅं हँ किछु बूझिते नहि छलिए लेकिन ई करोना महाराज जे अयलै से बड नीक अयलै से केहनो केहनो बूर्बक के बुधियार बना देलखिन हँ समय के वैल्यू आ पाइके वैल्यू हर चीज के वैल्यू ई करोना सीखा देलखिन सबके जे दुनिया मे की होइ छै पाइ एना लोक चलै छलय अपन जिन्दगी कहुना काटै छलए ओते एहसास नहि होइ छलैया लेकिन ई करोना सबके एहसास दीआ देलखिन कि समय के वैल्यू की होइ छै समय के अहाँ व्यर्थ नहि बीताउ समय के काज मे लाउ हँ समय रहत हाथ मे तखने जिन्दगी मे किछु कऽ सकै छी अहाँ समय नहि रहत समय सॅं पाछाँ जायब तऽ किछु नहि कऽ सकै छी